دہلی کے اندر پرانے زمانے میں کہیں آنے جانے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانے کے لیے لوگ عام طور سے گھوڑے وغیرہ سے سواری کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے جس سے کافی پریشانیاں ہوتی تھی اور کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج دہلی ایک بڑا شہر ہے اور یہ ہندوستان کی راجدھانی ہے جس کی وجہ سے عام طور سے یہاں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے دہلی کے اندر آنے جانے کے لیے میٹرو کا انتظام ہے جو بےحد آرام دہ ہے اور ٹیکنالوجی کا ایک بڑا حصہ ہے جس سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور کم وقت بھی لگتا ہے اور آپسی مواصلات کے لیے آج کل موبائل فون انٹرنیٹ کے ذریعے بہت بڑی مدد ملتی ہے یہیں سب چیزیں ہیں جو دہلی کے تاریخ پر اثر ڈالتی ہیں